चौबी तिन दो ज्हार तिन होर बाद दो छे दो ज्हार सत्त ओह्दे बाद एक्क अट्ठ दो ज्हार उन्नी ओह्दे बाद नौ दो ज्हार एक्क ते छे तरीक ओह्दे बाद पंज बारां दो ज्हार अट्ठ